فن تو زندگی کے اندر بہت ضروری ہے بہت اہم چیز ہے کیونکہ اگر زندگی کے اندر فن نہیں ہے تو سمجھیے کہ زندگی ادھوری ہے جیسے کھانے میں نمک اب چاول دال کھا رہے ہیں بٹ اس کے اندر نمک نہیں ہے تو پھر اس کھانے کا مزہ نہیں آئے گا اس کھانے کے اندر ذائقہ نہیں ملے گا جی روٹی کپڑا مکان سے تو آدمی چل جاتا ہے بٹ اگر خوشی تب ملتی ہے انسان کو جب گانا سنے تصویر دیکھے یا کوئی کہانی سنے فن آدمی کے دل کی بات کہہ دیتا ہے جو ہم زبان سے بھی نہیں کہہ پاتے ہیں کبھی یہ گانا سن کے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے کبھی کسی ڈرامے یا کہانی سے دل ہلکا ہو جاتا ہے اور یہ سب جو لوگ آپس میں بانٹتے ہیں نا تو دل ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں فن کا کمال یہ بھی ہے کہ یہ سب کو جوڑ دیتا ہے چاہے کوئی الگ گاؤں کا ہو الگ زبان بولتا ہو یا الگ مذہب کا فن سب فرق بھلا دیتا ہے ایک اچھا گانا ایک خوبصورت تصویر سب کو ایک ساتھ ہنسا بھی سکتی ہے اور رلا بھی سکتی ہے جی تو میں کہتا ہوں کہ فن صرف دل بہلانے کا چکر نہیں ہے یہ آدمی کو آدمی سے جوڑ کے دلوں میں پیار ڈال کے معاشرے کو اور اچھا بنا دیتا ہے اور جس کے اندر فن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا فن ہو دنیا کے اندر بہت سے فنون ہیں اور وہ فن کسی بھی چیز کا ہو گاڑی بنانے کا ہو گاڑی چلانے کا ہو ڈاکٹری کا ہو انجینئرنگ کا ہو کسی بھی چیز کا فن اگر انسان کے اندر پایا جاتا ہے وہ خوشی خوشی زندگی گزارتا ہے مایوس نہیں ہوتا ہے